नमस्ते नमस्ते

हाँ क्या क्या चाहिए था मैम अच्छा आपको रैक टाइप का चाहिए और बुक रखने के लिए और आपको टेबल कुर्सी ऐसा कुछ भी चाहिए मैम टेबल कुर्सी मेज अच्छा ठीक है टेबल मिल जाएगा मैम आपको छः सौ रुपये की आपको कुर्सी भी मिल जाएगी बारह बारह सौ रुपये की कुर्सी मिल जाएँगी आपको

ठीक है चार टेबल दस कुर्सी और रैक क्या कितना बड़ा चाहिए चार फूट पाँच फूट कितना फूट अच्छा पाँच फुट का रैक चाहिए और और कुछ चाहिए

ठीक है मिल जा मिल जाएँगे सारे मिल जाऍंगे सारे मिल जाएँगे आप ले जाइए सारे मिल जाएँगे आपके बुक भी मिल जाएँगे आप जैसा भी देख लीजिए जान जो भी बुक चाहिए मिल जाएँगे तो रेट अलग अलग होता है बुक का ता कोई फ़िक्स रेट तो होता नहीं है ढाई सौ रुपये का बुक है तीन सौ रुपये का भी मेरे पास जो आप बुक लेना चाहें वह ले लीजिए टेबल तीन बाई चार है इस समय फ़िलहाल बड़ा भी चाहिए तो बड़ा बनवा कर दे देंगे आपको भी है एक पाँच बाई सात का बनवा देते हैं दो ठीक है और कुछ चाहिए हाँ हाँ अच्छी अच्छी कुर्सियाँ हैं आप पसंद कर लीजिएगा जो भी बोलिएगा वह चलिए

अलमारी में आपको रैक वाला अलमारी लीजिएगा शीशा लगा हुआ लॉक वाला लीजिएगा आप प्लाई का लीजिएगा सबका अलग अलग रेट है फुट के हिसाब से मिलती है यह ठीक है ठीक है बिल्कुल